हमारे भारत मे ट्रांसपोर्ट के ऐसे बहोत सरे सिस्टम हुवे है क्योंकी ट्रांसपोर्ट का काम ज्यादा होता है इधर से उधर सामान पहुंचना जो भी बुसिनेस मैन हैं जिन के भी गोदाम हैं जिन का भी होलसेल काम है तो काफ़ी ऐसे साधन हुएं हैं